हैल्लो हां जी नमस्ते नमस्ते हं हां जी हां जी हां जी बोल

अच्छा अच्छा हां जी अच्छा अच्छा ओह् लाज केह् करना कुतै बदहजमी होई गेदी होनी ऐ बदहजमी होई गेदी होनी ऐ कोई कोई ब्याह् कोई ब्याह् श्याह् ते निं खाद्धा कोई हां

हां जी ते ओह् तुस क्लिनिक च आयो ते दस्संग तुसें अऊं भला अग्गै केह् किश करना ऐ परहेज